ہمارے مذہب میں کمیونٹی کی سروس کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس پر بہت طریقے سے عمل کیا جاتا ہے بہت سارے طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے ہم لوگ کمیونیٹی سروس انجام دیتے ہیں کیوں کہ ہم لوگ جن تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا کمیونٹی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس لیے ہم لوگ مس ہم لوگ مستقل طور پر کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے بہترین راہ ہمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی سروس کی تعلیم کو برقرار رکھ سکیں اور اس پر عمل کیا جاتا ہے اگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں لا حق ہو جائیں گی جو کہ ہمارے لیے سخت پریشانی کی بات ہوگی ہوگی اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گی اور اس طریقے سے کمیونٹی سروس کی جو تعلیم ہے اس کے لیے ہمیں بیداری لانے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ اپنی کمیونٹی سروس کو انجام دے سکیں